नमस्कार भाई साहब बोलिए और सुनाइए आपकी मैं ये बोल रहा था भाई साहब आपकी जो बच्चे का पेरेंट्स मीटिंग है तो उसमें फस्ट पैरेंट्स मीटिंग है तो उसमें आपको उपस्थित होना है उसमें आपकी है मंगलवार की है तो उसमें आपको मतलब पूरी जानकारी दी जाएगी मतलब आपका जो बालक है वो क्या पढ़ रहा है कितना पढ़ रहा है और मतलब पूरी उसमें आपको जानकारी दी जाएगी किस विषय में वो कमजोर है इसमें आपकी ये रहेगी ग्यारह से बारह के बीच में आधे घंटे के लिए पैरेंट मीटिंग रहेगी आपकी जी और उसमें मतलब पेरेंट्स मीटिंग में ये रहता है कि मतलब कोई भी घर से आ सकता है माता पिता या अभिवावक जो भी हों मतलब हाँ कोई भी एक जन जिसमें मतलब जो बच्चे को ध्यान दे रहा हो अपना जो बच्चे पे ध्यान दे रहा है कि मतलब बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं इस्कूल समय पर आ रहा है कि नहीं ओर कौन से विषय में कमजोर है क्या है वही पूरी जानकारी मतलब पैरेंट्स मीटिंग में आपको दी जाएगी जी जी तो आप उसमें मतलब समय पर मतलब उपस्थित हों उसमें आपके जब बच्चे की मतलब जो वीकनेस वगैरह पता चल जाएगी कि बच्चा इस विषय में कमजोर है या बच्चा मत

जी जी जी जी जी ठीक है ना भाई साहब आइए आप पेरेस मीटिंग में ठीक है ओके